ध्वनि की करण से चिकित्सीक ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत ही मदद प्राप्त हुई है इस्से घर बैठे हम अपनी बीमारी के संदर्भ में डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं उससे जुड़ी दवाओं को हम घर पर मँगवा सकते हैं और अपनी बीमारी की जाँच की रिपोर्ट भी हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं